जीअं त असांखे ॾहें दर्जे में माथेरान पिकनिक ते वठी हलिया असां पंज छह साहिड़ियूं पाण में गॾिजी करे पिकनिक ते वियासीं उते असांखे पा एको पोइंट सन राइज़ ऐं टाइगर पोइंट सभु ॾेखारियूं असांखे पहाड़ बि मस्तु मस्तु ॾेखारिनि पिया हूअ ॾिसी असांखे ॾाढी ख़ुशी पइ थिए ऐं मौज बि पइ अचे हिकु ॾींहुं त अहिड़ी ॻाल्हि थी जो असां वञूं पिया पाण में साहिड़ियूं गॾिजी करे त मुंहिंजी सहिड़ीअ पटा ते वेफर जो पैकेट वतईं उहो खाईंदी पई हले त हिकु बांदर हुते आहियो ऐं हुन खां पाकेट वठी वत वण ते वञी वेठो उहो उन जो शिर्क निकिरी वियो असां उहा ॾिसी करे खिल अची वई हूअ असांखे अॼु बि खिल याद ईंदी आहे ऐं उहे ॾींहं असांखे अॼ बि यादगारु आहिनि